जोंनि जिल्लायाव खुंजानाय माखासे फुजिनायनि थानसालिफ्रा बाथौ थानसालि आरो ईद आरो ब्रह्म मन्दिर आरो सत संग' मन्दिरफोरनि थानसालिखौ देखायो आरो दोरों आरो फोरबो जिल्लानि समाज आरो सिनायथिया गावबागावनि धोरोमनि गावबागाव धोरोमनि सिनायथि एबा नेर्सोन दिन्थिखौ दिन्थियो हारिमु आरो धोरोम फोरबोफोराव समाज नायखि जारिमिन बोसोराव खुंनाय गेदेर फोरबोआ जादों बाथौ खेराइ बाथौ खेराइखौ बाथौनि थानसालि एबा अबेबा मोनसे जायगा एबा बाथौ धोरोमनि खेराइ सालियाव खुंनाय जायो आरो बे बाथौ धोरोमनि खेरायसालियाव गोबां दौदिनि एबा अजाफोरखौ लाइनानै गोबाङैनो फुजा खेराइ एबा बैराथि बायदिफोरखौ लाइनानै ज' जयै खाम ज'था सिफुं गाजा गोमजायै खुंबोनाय जादों आरो बे खुंनाय फोरबोफोरावनो जों गासै बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरा ज' ज' हान्जा हान्जायै बयबो फालिनो फैयो